दरवाज़ा हैलो हैलो नमस्ते हां जी आं जी कुस बेल्लै ते तुसेंगी मौके पर कोई निं थ्होनी ऐ ते इस बेल्लै समां ऐसा चला दा ते टिकट तुसेंगी मैहंगी थ्होनी ऐ अगर तुस लेट जाह्गे ते शायद तुसेंगी टिकट सस्ती पेई जा अंजी कल्ल तक्क करनी होग तां शायद तुसेंगी पेई जा थोह्ड़ा दौ ज्हार हारा घटी जा थोह्ड़ा जादै नेईं अंजी अंजी ते अज्ज तुसेंगी बी करने आं किश ब्लैक बी करी देई ओड़नी आं ओह्दे बिच तुसें किश पैसे जादा देने पौने ते जरूर तुसेंगी थ्होई जाह्ग नेईं नेईं थोह्ड़ी अरजैंट करनी ना ते तुस सनाई ओड़ो बस करी देई ओड़ने आं कुदै ना कुदै करियै कुदै पैसे तुसें एक्स्ट्रा देने पौने बस ठीक ऐ ठीक ऐ अस थुआढ़े लेई टिकट बुक करी ओड़ने आं आं जी आं जी तुस भेजी ओड़ो ते फार्मेलिटी ते थोह्ड़ी टिकट अस उत्थें करी ओड़ने आं ठीक ऐ ठीक ऐ